आं मोनसे आयदाखौ लानानै बिराद लिरनो गोसो जायो आरोना बे आयादायानो जाहैबाय रां जाख्ल'नाय मानो होननानै बुङोब्ला जोंनियाव दासिमबो रां जाख्ल'नाय हुदाया जोबनानै थाङाखै गासैबो जायगायावनो दङ बेयो जोंनि भारत हादरावबो बेयो मोनसे रां जाख्ल'नाय हुदाया गाज्रि हुदा बेनिखायनो आं बेखौ लानानै मोनसे सल' बायदि लिरनो सानो आरो बुंफुरलुफोर होनो सानो आरोना नाथाय आं गोनो गोथो जायो मानो होनोब्ला आङो बेखौ लिरनानै सोरबाफोर माबा बुंगोन नामा आंनिया गोरोन्थि जागोन नामा बेफोरखौ साननानै आं बेखौ लिरनो गोनो गोथो जायो आरो बेफोरखौ लिरनो हामनायबो नङा भारताव जेनेबा आङो बिनि नाम लानानै लिरोबा मानसिफोरा आंखौ गाज्रि बुंगोन गेदेर गोलावफोरा आंखौ रायगोन गाज्रि रावै सोंखारिगोन बेनि थाखायनो बेफोरखौ लिरनो हामाबो नाथाय आं बेखौ लिरनो बिराद गोसो मानो होनोब्ला बे बाथ्राया थार बाथ्रा रां जाख्ल'नाय जायनि थाखायनो जोंनि हादरफोरा दासिमबो जौगानो हायाखै आरो गोबां गिदिर गिदिर कलेज फोर आरो इउनिभार्सिटि बायदि रोखोमनि डक्ट'र कलेज फोर जेनेबा मेडिकेल कलेज बेफोरबायदिखौ जोङो लुखांनो हाया आरो जोंनि थाखाय बेफोरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना जोङो दासिमबो जौगानो हायाखै बेयो मानि थाखाय होननानै बुङोब्ला बे रां जाख्ल'नायनि थाखायनो आरो आं बेखौ बिराद लिरनो गोसो नाथाय आंनि गोसोआव गोनो गोथो जानानै फैयो मानो होनोब्ला बेफोरखौ लिरनो हामा गोलाव गेदेरफोरनि बारगा बुंनाय जायो बिसोरनि बारगा मावनाय जायो बेनि थाखायनो आं सानो बेफोरखौ लिरनो हामा